انڈکشن کک ٹاک ایک طرح کا چولہا ہے جو ایک اسپیسفک طریقے سے گرم ہوتا ہے یہ ٹریڈیشنل چولہا اور دوسرے چولہوں سے الگ ہوتا ہے آسان طریقے سے ٹریڈیشنل چولہے پر آگ کا استعمال کر کے کھانا بنانے میں ہماری بہت مدد کرتا ہے انڈکشن پر کھانا بنانا بہت ہی آسان ہے اور تیز ہے بچے اور پالتو جانوروں کے لیے یہ بہت ہی محفوظ ہے اس کی صفائی بھی بہت آسانی سے ہو جاتی ہے اور ہم اسے کہیں پر بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں